हेलो

अहाँ बिहार घुमै लए आयल छियै की बिहार

पिछला दस सालमे बहुत किछु बिहारमे हम बताबै छी भेलै नेटवर्क रहै पहिले फोर जी रहै टू जी रहै आब तऽ फाइव जी हो गेलै समझलियै आओर रोड उड सभ अच्छा हइ पूरा रोड अच्छा आर बनि गेलै हँ इसकुल आरमे ठीक हइ सभ पढ़ाइ वढ़ाइ सभ चलै हइ हँ बहुत सभकिछुके साधन भी मिलै छै समझलियै सभकिछुके साधन हो गैल आ पलसमे रोडो ठीके छै आठ साल पहिले खरञ्जा रहै आब फोर लाइन हो गेलै हन पेट्रोल पम्प बनि गेलै हन पहिले लोकके दूर जाइके पड़ै रहै तेल भराबै लए आब तऽ पासेमे पेट्रोल पम्प बनि गेलै पञ्चायत पञ्चायत भवन भी बन गया ई सभकिछु आओर हॉस्पिटल भी बना है ताकि सभलोग आ जा सके हॉस्पिटल था बहुत दूर था जाते जाते अब पासमे बना है हॉस्पिटल

बहुत किछु है जे सुधार हुआ है बदला हुआ है वही पिछले दस सालो मे बहुत कुछ सुधार हो गइ आओर क्या बोलते है

आओर कुछ हाँ कुछ नही है आओर ई छै आओर सभ ठीक छै हाँ सभ सुबिधा हो गेलै छै ठीक ठीक